जब हम नैहर थे तो हमारी माँ हमको खाना बनाने सिखाई चूल्हा का मतलब तब चूल्हा का जमाना था तो माँ हमको लेव लगा के उसपे उस पर रखने की बताई ओ में चावल धो कर रखने को डालने को बताई दाल बनाना बताई दाल धो कर उसमें डालना है उसको नमक हल्दी सब मेजन का बताई और रोटी बनाने को था तो आटा हमको गूंथने माँ मेरी बताई तब रोटी हम तवा पर बना बेल के बनाई अच्छा लगा हमको अच्छा लगा खाना बनाने में सब्जी छौंकना है तो सब्जी काटना बताई माँ माँ मेरी सब्जी काटना बताई माँ धोने बताई और उसको तड़का देने प्याज़ उवाज़ काट के सब तड़का माँ बताई कि देओ तो अच्छा लगा हल्दी मसाला सब माँ बताई तब तो चूल्हे का का काम था लेकिन माँ मेरी बताई और रोटी मतलब कतरा रहा तो लौवा काट के बेसन फेंटना माँ बताई सब कुछ माँ बताई खाना बनाने के लिए तब तो अब तो गैस हो गया तब तो चूल्हा पर ही खाना चूल्हा पर ही खाना बनता है लेकिन सब कुछ माँ मेरी बताई औ हर काम नहाने धोने के लिए माँ भी बताई पूड़ी पराठा आटा गूथ के छोटी छोटी लोइया काट के माँ रोटी पूड़ी बनाने सिखाई कड़ाही में उस पर कड़ाही धइ दा उसपे रिफाइन छोड़ जा तो मतलब पूड़ी ओह मा डाल दे तब फूलै लगल तो यही सब माँ बताई है सब सिखाई है हर काम माँ सिखाई है नइहर में आलू ओलू सब काट के तोरे कतरा ओतरा बनाने के लिए पनीर तो आलू उबाल के ओकरे बाद आलू मसल के तेल ओल डाल के प्याज़ उवाज डाल के खूब ओके भूँज भूँज के आलू का पूड़ी बना बनाने माँ सिखाई टमाटर का चटनी छौंकने माँ सिखाई सब कुछ माँ सिखाई हर काम माँ सिखाई जाँ ससुरार में ओथि जब नैहर में हम रही पनीर ओनीर का सब्जी है तो उसको छान के निकाल देना है था माँ बताई थी कि पनीर छान दे उसमें मटर ओमा सब कुछ डाल के तेल में छान के टमाटर अथवा डाल के खुलपुल माँ मेरी बताई थी मतलब सब नैहर में माँ मेरी बताई थी और खाना बनाना सबको थाली पोछ के परोसना खिलाना सब माँ बताई थी